ठीक छै हमसब भगवतीके प्रसादमे विशेष रूपसँ खीर बनबैत छी हमसब खीर बनेलहुँ भगवतीके भोग लगेलहुँ तऽ ओ बिशेष रूपमे प्रसाद रूपमे हुनका विकरण कयलहुँ हुनका सबके प्रसाद देलहुँ भगवती कुमारि खुएलहुँ तऽ हुनको सबके की कहैत छै प्रसाद खीर बनेलहुँ हलुआ बनेलहुँ हलुआ बनाकऽ खुएलहुँ चूरो दही खुएलहुँ आ बिशेष रूपमे सबके प्रसाद बँटलहुँ तहन जे घरमे ठाकुरजीके कयने छिअनि अवस्था अपना गोपालजी रखने छिअनि हुनका घरमे जखन जे भोग लऽ अपना घरमे खाना बनल से नियमसँ हुनका पहिल पहिलुक खाना भोग लगबैत छी सब्जी भात बनल दालि भात बनल रोटी सब्जी बनल दही रहल दूध रहल जे किछु रहल से हुनका भोग लगेलहुँ तकर बादे हमसब प्रसाद ग्रहण कयलहुँ सबके आगूमे बर्तनमे देलहुँ तहन सब प्रसाद जकाँ भोजन कयलहुँ हमसब भगवानके भक्तिमे बहुत लीन रहैत छी हमसभ मिथिला कऽ लोक छी भगवानके पूजा पाठमे हमरा सबके बहुत श्रद्धा यऽ बहुत श्रद्धा ओहिपर हमसभ खेपैत छी बाल बच्चा सब मिलके हमसब श्रद्धा रूपी छी भगबानके भोग लगेलहुँ भगबानके प्रसाद छी खीर खीर हमरा सबके बहुत प्रसिद्ध यऽ खीर लैके हमसब बहुत भगवानके पूजा सेबा करैत छी पूजा प्रसाद बनेलहुँ सब किछु खीर कऽ हमसब बहुत मान्यता दै छिअनि हुनका हमसब पायस कहैत छिअनि खीर कहैत छिअनि पायसो कहैत छिअनि हुनका सबकऽ ताहिमे हमरा सबके भगवती बड़ प्रसन्न रहैत छथि ओहिमे ओहिमे भगवती कऽ रूपमे हमरा सबके बहुत प्रसन्न रहैत छथि भगवतीके खुएलहुँ ब्राह्मणो भोजन करेलहुँ जखन जे किछु भेल से झटि दऽ पहिने हमरा सबके ओ बनबैत छी केओ तसमै कहलथि केओ पायस कहलखिन केओ खीर कहलखिन एहि बनाके हमसब बहुत प्रेमसँ भगवतीके पूजा कयलहुँ घरमे ठाकुर जी छथि हुनको भोग लगेलहुँ घरमे जे देवता पीतर अड़ोसी पड़ोसी भेल सब कऽ बँटलहुँ प्रसाद रूपमे सबकेँ भोग लगेलहुँ